सबके पहले हिंदी भाषा को आधुनिक हिंदी भाषा कहा जाता था उसके बाद में काफी भाषाएँ आईं बीच में ब्रज भाषा और तीन चार सात भाषाएँ आईं उसके बाद चौदह सितम्बर उन्नीस सौ पचास को हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा आई उसके बाद में संविधान में स सु अनुच्छेद सत्रह में हिंदी भाषा का वर्णन हुआ और अब जैसे उत्तर भारत में अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और यू पी में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है इधर दिल्ली में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है जैसे ऊपर का उत्तर भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है मध्य भारत में जैसे गुजरात में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है वहाँ इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है इसी प्रकार हिंदी भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग उन्नी उन्नीस सौ चौदह सौ चौद चौदह सितम्बर उन्नीस सौ पचास को हुआ और उसके बाद में हिंदी दिवस चौदह सितम्बर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं